ग्वालियर जिले में कई जातियाँ और भाषा समूह के लोग रहते हैं ग्वालियर में ज्यादातर खड़ी बोली और ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं वे ब्रजभाषा के पास के ही माने जाते हैं इसलिए कुछ लोग ब्रजभाषा का भी प्रयोग करते हैं यहाँ पर कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं आदिवासी लोग भी रहते हैं आदिवासी समूह के लोग जो हैं वह यहाँ के एक अलग क्षेत्र है वहाँ पर वह अपनी झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं और जो भाषा का जो प्रवाह है वह कुछ कुछ जगह पर बदल जाता है भाषा वही रहती है किंतु जो उसके बोलने का तरीका है अपने भाषा को व्यक्त करने का तरीका है वो थोड़ा बहुत जगह जगह बदल जाता है जिससे कि भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जो बोली होती है वह बदल जाती है जैसे कि बंजारा कोल्हापुरवा इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है धन्यवाद